गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक आसात पूण जास्तशे म्हज्या हिसबान हिंदू लोक आसात आनी क्रिस्तांव क्रिस्तांव मुस्लीम लेगीत आसात पूण जास्तशे हिंदू आसल्या कारण गोंयांत हिंदूंचो धर्म हो जास्त चलता